जायखि जाया फन्द्र बोसोरनिफ्राय जोङो योगाखौ खालामनो हास्थायनांगौ दा बे योगानि गेजेरजों जोंनि समफोरखौहाय जोङो बारग होब्लाबो बैसोजों लोगोसे बे योगाया जोंहा थाबाय थानांगौ योगाजों लोगोसे जोंनि देहाफ्रा गोख्रों थायो आर बे योगाया जोंखौ देहाफोरखौ रेजें खालामो आरो जोंनि देहानि जराफ्राव जेबो सानाय सुनाय सफैया आर बे योगाजों जोङो थांना थानायनि लामाफोरखौ जोङो बानायना लानो हायो योगानि जिखे फरमुला दङ बे फरमुलाखौ जोङो मोजाङै सोलोंना लानांगौ आर बे फरमुलानि गेजेरजों जोंनि गासै जिबनाव जोङो दावगा लांनो हायो आर बोराइ समसिम योगाखौ खालामनो हायो जेसेबांसिम देहाया गोख्रों थागोन योगायाबो लोगोआव थाफानांगौ जेन' योगा खालामाब्ला देहाया सानाय मोनगोन आरो रोदाफ्रा थख्रब लांगोन बिनिखायनो गोरलै बैसोनिफ्राय योगा खालामनायजों लोगोसे देरनायसिम बे जिनिसखौ लाखिनांगौ सेस्था खालामनांगौ जेब्लायबो थाबायनाय समफोरखौ जोङो समखौ सायखना लानांगौ थाबायनायजों लोगोसे न'खरफ्राव जोङो उन्दुनानै सिखांब्ला फुंनि सारिथानिफ्राय फासथासिमाव जोङो हाथाराब्लाबो आदा घन्टाखौ जोङो योगा खालाम नांगौ बे योगानि गेजेजों जों देहाफोरखौ जोङो साय्डआव दोननांगौ आरो जोंनि साखाथि बाखाथिनि लोगोफोरखौ जोङो बिनि योगानि मुंखौ जोङो खोन्थाबायनांगौ लोगोआव लाफानानै बिसोरखौबो फोरोंनो हास्थायनांगौ